असां सिआरे में घुमणु वेंदा आहियूं असां दीवालीअ जे वेकेशन में वेकेशन मिलंदी आहे उन में घुमणु वेंदा आहियूं सिआरे में उस घटि लॻंदी आहे थोरो सीउ पवंदो आहे तॾहिं असांखे सिआरे में घुमणु वणंदो आहे त असां सभु ॼणा सिआरे में घुमण वेंदा आहियूं अने सिआरे में असां गिरनार चढ़ण बि वेंदा आ्यूंहि सिआरे में जल्दी गिरनार चढ़ण बि वेंदो आहे ऊन्हारे में चौमासे में गिरनार चढ़ण वणंदो आहे तॾहिं असां गिरनार चढणु दीवालीअ जे वेकेशन में सियारे में वेंदा आहियूं असांखे इलाही मज़ा ईंदी आहे अने असां गिरनार चढ़णु असूअ में वेंदा आहियूं त असां मंझंदि ताईं वापसि अची वेंदा आहियूं असां सियारे में वेकेशन में ॾाढी मज़ा कंदा आहियूं गिरनार में नव हज़ार नव सौ नवानवे ॾाकण आहिनि अने असां गिरनार चढ़णु वेंदा आहियूं